असांजे सूरत में जामु सारा त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि सभ खां पहिरीं उतरायण पतंग जॻाईंदा आहियूं ऐं उहो दहन कंदा आहियूं आग जे अंदरि उन खां पोइ असां चेटी चंडु मल्हाईंदा आहियूं चेटी चंड में असां असां जे ईष्ट देव जो जन्मदिन मल्हाए करे नयों सालु चालू कंदा आहियूं होलिका दहन कंदा आहियूं उन जे अंदरि उहो जेके विझिबा आहिनि उहे विझंदा आहियूं उन खां पोइ असां टीजड़ी कंदा आहियूं टीजड़ी में असां सॼो ॾींहुं अ निर्जलो विर्तु रखी करे चंडु भॻवान खे अर्गु ॾेई करे कोठे चढ़ी करे पोइ रोटी खाईंदा आहियूं असां होली मल्हाईंदा आहियूं असां दिवाली मल्हाईंदा आहियूं राम भॻवान जे अचण ई ख़ुशी कंदा आहियूं चालीहो मल्हाईंदा आहियूं चालीहे में माण्हू जामु कुझु मञींदा आहिनि जीअं की चालीह ॾींहं सतसंग ते वेंदा आहियूं चपल न पाईंदा आहियूं जेके रोटी खाईंदा आहियूं उहा अदरक लहसुन प्याज़ जे बिना खाईंदा आहियूं सादी रोटी हिकदमि वार वार कुझु कटाइणा न सादगी में रहंदा आहियूं हुन खां पोइ असां वॾो साओ इहो सभु सेलिब्रेट कंदा आहियूं साए जे अलावा असां थधिड़ी कंदा आहियूं थधिड़ी में लोलो बेसणियूं सभु खाईंदा आहियूं सॼो ॾींहुं उहो ई खाईंदा आहियूं ऐं इहे कंदे कंदे असां ऐं मतिलबु मह वधीक करे सभु त्योहार मल्हाईंदा आहियूं गणपति हुजे माता जी नवरात्री हुजे नवरात्री में नव ॾींहं जा विर्तु हुजनि गरबा खेॾनि हुजनि असां भॻवान जी दया सां सभु मज़ो कंदा आहियूं